खाथि खालानि फरायसालिफोराव मोननो हानाय कर्सफोरानो जाहैबाय

दा आर्स आरो साइन्सबो फरायनो हायो कर्स फरायनायाव जोंनि बे ओनसोलाव जेबो असुबिदा गैया फरायसालिनिबो

खमि गैया मानो होनोब्ला जोङो खाथि खालानो हायार सेकेण्डारि कलेज इउनिभारसिटी जेरै सि आइ टि मेडिकेल कलेज गासैबो जों मोननो हायो कर्स लानायनि बेलायाव जोङो कमार्सखौबो खाथियावनो मोननो हादों आरो गोजौ फरायसालि एबा फरायहैनो थाखाय फरायसाफोरा गुबुन जायगायाव थांनाङा मानो होनोबा बे ओनसोलावनो इउनिभारसिटी सि आइ टि एबा टेकनिकेलनि थाखाय आइ टि आइ गासिबो जों फरायनो थाखाय खाबु मोनदों दा नुनाय बाय बायदिब्ला बे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरा गुबुन जायगायाव फरायनानै फरायहैनो थाखाय थांनांगौ जानानै फैयाखै